जय झूलेलाल मां देवांशी मोटवाणी आहे मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे फ़ोटो पोस्ट करणु सोशल मीडिया ते छो की हो मैमोरीज ठाहींदी आहे मूंखे शौक़ु बि आहे जॾहिं मां ॿाहिरि घुमणु वेंदी आहियां त मां फ़ोटो खीचे करे विझंदी आहियां जंहिं से मां जी जी से मां कुझु बि ठाहींदी आहियां फैमिली जे लाइ कुकिंग कंदी आहियां त मां उन जी बि फ़ोटो खीचे करे सोशल मीडिया ते विझंदी आहियां जीअं मां कोई नईं ड्रेस पाईंदी आहियां त मां फ़ोटो खीचे करे विझंदी आहियां माण्हू ॾिसणु बि पसंदि कंदा आहिनि लाइक्स बि ॾाढा सुठा ईंदा आहिनि दोस्त बि आहिनि त मां उन सां बि फ़ोटो खीचे करे विझंदी आहियां मैमोरी थींदी आहे फैमिली सां गॾु बि मां उहे जॾहिं ॿाहिरि वेंदी आहियां त मां फ़ोटो खीचे करे विझंदी आहे त हो उन खे बि ॾाढा लाइक्स ईंदा आहिनि अहिड़ी सो फ़ोटो खीचणु खपे त तव्हांखे बि छो की मैमोरीज ठाहींदी आहे तव्हांखे बि फ़ोटो खीचणु खपे या हे सोशल मीडिया ते सेफ थींदी आहे सोशलाइस हुन में हैल्प कंदी आहियां सभिनीनि खे मैमोरीज ठाहींदी आहे जय झूलेलाल